हेल्लो तुस विजय कारपैंटर होर बोल्ला दे जी असैं ओह् डाइनिंग टेबल बनान्ने हे जी थोआड़े कोल बनी जन्दे केह् रेट शेट थोआड़ा हां ते ओ फ्ही दिक्खियै पता लग्गनी दुकान उप्पर आग तां बधिया क्वालिटी होनी चाहिदी बस और केह् चाहिदा आहो आहो आहो आहो आहो कोई गल्ल नि थुआढ़ा नंबर ऐ मैं आगा तुसें काल कर लैना दुकान उप्पर गै ओ नि कोई गल्ल नि सर मैं आना पंज बजे तक थोआड़े कच्छ ते तुस सैंपल दस्सुड़ेओ मिकी थोह्ड़े और नवें नवें तुसैं रक्खे दे होने कोल ठीक ऐ फ्ही मैं आना पंज बजे एह् शुक्रिया जनाब जी शुक्रिया ओके